السلام علیکم جی میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے سفر کا منصوبہ بنا رہی ہوں اور مجھے جلد از جلد سفر کے لیے ٹرین کا ٹکٹ بک کروانا ہے جی میں نے اپنی ترجیحات طے کر کے اپنے ٹریول ایجنٹ کو کال کی اور اسے سفر کی مکمل تفصیلات بتائیں جیسے کہ روانگی کی تاریخ منزل اسٹیشن اور کلاس جی میں چاہتی ہوں کہ میرا ٹریول ایجنٹ میری فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ بک کرنے میں رہنمائی دے اور بکنگ مکمل کرے